ہلو سر آپ موبائل شاپ آنر بات کر رہے ہیں سر ہم مجھے ایک پوکو کا موبائل چاہیے تھا کیا آپ کے پاس مل سکتا ہے ہاں مجھے پوکو کا چاہیے تھا ایک منٹ بتا رہا ہوں پوکو کا ایکس فائو پرو فائو جی موبائل چاہیے تھا اچھا اچھا اچھا اچھا فون کتنے کا پڑے گا اچھا اگر ایم آئی کرائیں گے پھر کتنا پڑے گا اچھا ہر مہینے تین ہزار دینا پڑے گا اچھا ون ٹائم کرائیں گے تب تو کچھ اور کم کا ہو سکتا ہے نا سر کہ پچیس ہزار پورا

اچھا اچھا اور اگر پچیس ہزار کے اندر مجھے کوئی اور فون لینا ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے کہ کون سا فون بہتر رہے گا میرے لیے اچھا اچھا اچھا اچھا نہیں نہیں مجھے یہی فون چاہیے یہ فون بڑھیاں ہے میں نے دیکھا ہے اس کی بیٹری بیکپ بھی اچھی ہے کیمرہ بھی اچھا ہے اور اس فون کے ساتھ ہمیں کیا کیا ملے گا

اچھا اچھا اور آپ اپنی طرف سے کچھ گفٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے سر یہ دکان آپ کی کہاں پہ ہے اچھا اچھا سر تو میں آپ کی دکان پہ کسی ٹائم آتا ہوں آپ مجھے دکان کا ایڈریس واٹسپ کر دیجیے میں آپ کی دکان پہ آؤں گا ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ سر آپ کا بہت بہت